لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بہت ساری چیریٹیز ہوتی ہیں چیریٹیز کے ساتھ ساتھ این جی اوز بھی چلتے ہیں جو لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں اور ابھی لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ جن کا کاروبار اور سب کچھ صحیح چل رہا تھا وہ لوگ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے راشن بٹوا رہے تھے اور اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہے تھے جن سے ان کی مدد ہو بہت سارے بالی ووڈ ایکٹرس بھی ایسی چیزیں کر رہے تھے جن سے ان کا مطلب لوگوں کا مدد ہو اور مسجدوں میں راشن بانٹا جا رہا تھا تا کہ لوگوں کی مدد ہو اس راشن سے وہ اپنا کھانا پانی کر سکیں اور ایسے ہی مندروں میں بھی کرا جا رہا تھا سرکار بھی بہت مدد کر رہی تھی چیریٹیز میں بھی یہی ہوتا ہے لوگوں کو جیسی ان کی مدد چاہیے ہوتی ہے انہیں پیسوں کی نیڈ ہوتی ہے تو انہیں پیسے پرووائڈ کرے جاتے ہیں انہیں جس بھی چیز کی نیڈ ہوتی ہے انہیں وہ دیا جاتا ہے اور این جی او میں بھی اگر این جی او زیادہ تر ہر چیز کے لیے چلتے ہیں بیوی بچّوں کے لیے چلتے ہیں عورتوں کے لیے چلتے ہیں کہ عورتوں کو اگر کوئی بھی پریشان کر رہا ہے یا پھر کوئی بھی نیڈ ہے تو اس میں وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں بائی گیوینگ سپورٹ منی اینڈ ایوری تھینگ